ہندوستان میں موسیقی اور روایتیں کے کچھ روایتیں شکلیں یہ ہیں کہ بھارت میں کئی طرح کے ڈانس ہوتے ہیں بھارت نٹم کتھک کتھک کلی اوڈیسی منی پوری اتیادی بہت ساری ہوتی ہے جیسے جیسے کہ تمل ناڈو میں بھارت ناٹیہ اتر بھارت سے کتھک کیرل سے کتھک کلی اوڈیشہ سے اوڈیسی منی پور سے منی پوری اسم سے استریاں راجستھان سے گھومر گجرات سے گربا گجرات سے ایک اور بھی ہوتا ہے ڈانڈیا جو بہت آدمی کھیلتا ہے اسے بہت جو دو جوڑی میں کھیلا جاتا ہے اور بہت آدمی کو پسند ہے پنجاب میں بھانگڑا ہوتا ہے بہار سے ویدیشیاں ہوتا ہے ہریانہ سے جھومر ہوتا ہے جھومر بھی بہت اچھے ڈانس ہیں اس میں بہت آدمی کو پسند ہوتی ہے اس میں بہت س میلے لگتے ہیں اور ڈانس کو ہوتا ہے سبھی آدمی کا بہت اچھی ڈانس بہت آدمی کو ڈانس پسند ہے کسی کی یہ والی تو سب کا اپنا اپنا پسند ہے لیکن مجھے پنجاب کا بھانگڑا ڈانس بہت اچھا لگتا ہے اس میں جوڑے کے ساتھ جو کھیلا جاتا ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لیے میں اسے بار بار دیکھنا پسند کرتی ہوں اور مجھے میں اسے انسٹاگرام فیس بک اس پہ ویڈیو اس کی یٹیوب پہ بہت دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں اسے بار بار دیکھنے دیکھتی ہوں سبھی آدمی کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ڈانس بھی اس کا کرنے کا ایک کلا ہے جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے اس لیے میں دیکھتی ہوں